एगो हम पेन खरिदलहुॅं कलम जे बहुत बढ़िऑं ये कलम एहि कलमसँ हम बहुत बढ़िऑं लिखल जाइया राइटिंग बनैया एहि कलमसॅं ई कमपनी एहि कलमके बहुत बढ़िऑं खासियतये जे एहिसऽ राइटिंग बहुत बढ़िऑं बनैया आरो ई लिंक लेसियर बहुत बढ़िऑं कमपनीके ई कलम छी जे एकर दुआरे एहिसँ बढ़िऑं राइटिंग बनैया एहिमे ई इन्क नहि निकलैया बाहर जाहिसॅं कपड़ा सब घिना जायत एहि दुआरे एहि कलमके बहुत बढ़िऑं नीकये कलम ई हम एहि दुआरे ई कलम खरिदलहुॅं हँ जे हम ई देखलहुॅं अपन दोस्तके एहि कलमसॅं लिखैत तऽ हमरो बढ़िऑं लागल ओकर राइटिंग बहुत बढ़िऑं होयत रहै हमहुॅं देखलहुॅं तऽ ओकरासऽ पूछलहुॅं तऽ ओ दोकानके नाम बतेलक ओहि दोकानपर जाकए हमहुॅं दस रुपआमे ई कलम खरिदलहुॅं फेर लिखलहुॅं तऽ सहीमे पता चलल जे एहि कलमसॅं बहुत बढ़िऑ राइटिंग बनै छै ने कतौ इन्क लागत नहि किछु साफ रहय छै हाथसब